हँ हम अपना हाथसँ एगो मूर्ति बनयले बनयले रही जोकि सरजीके शिक्षक दिवसपर देले रहियै जोकि ओ मूर्ति हम अपना हाथसँ बनयले रहियै जैसे जे मूर्ति बनाबयके लेल हम खेतमे गेल रही खेतमे सँ मिट्टी लैलियै मिट्टी ला कऽ मिट्टी पूरा लेलियै पूरा लाके लकड़ी लैली काठ लैली ठोकि कऽ पूरा लपेटि कऽ मुँह कान हाथ बनेलियै फिर मिट्टी लगयली मिट्टी लगाऽ कऽ फिर डिजाइन लकड़ीसँ कटलियै डिजाइन काटि कऽ फिर मूर्तिके पैन्ट कैलियै पैन्ट करिके फिर हम सरजीके गिफ्टमे शिक्षक दिवसपर देलियै सरजीके गिफ्ट देली तऽ सरजी मूर्ति देखि कऽ बहुत खुश भैल छै हमहु बहुत खुश भैलियै मूर्ति मूर्ति हँ हँ हमरा एगो दोस्त ग्रीटिंग कार्ड भी दैले रहै जोकि ओ अपना हाथसँ डिजाइन बनयले रहै मजबूत पेपरपर पेन्टिंग भी करले रहै आओर हमरा ग्रीटिंग कार्ड देले रहै नया सालपर जोकि उससे हम बहुत खुश भैलियै हमर दोस्त भी बहुत खुश भैलकै